हम जे गेल छलहुॅं कोचिंग पढै लए तऽ हमर एगो सहेली छलय से हमर ने किताब फाड़ि देने छलय तऽ हम ओकरा संग बहुते झगड़ा केने छलियै बहुते दिन तक झगड़ा चललै फेर बातचीत सब सबटा बन्द भऽ गेलै हुनका से बहुत दिन तक हम बात नहि केलियनि तऽ फेर कनी दिन के बाद फेर सर सब कहलखिन जे किया झगड़ा केलियै तऽ फेरसँ जे जे भेलै झगड़ामे सब किछु सर केँ बतेलियनि तऽ ओ कहलखिन गलत बात छै झगड़ा सब केनाइ तऽ फेर हमसब एकसाथ रहै छी आब टोकाचाली सब सब कुछ करै छी आ फेर तै दिन से हम झगड़ा केनाइ छोड़ि देलियै ताहि दिन से हम सुधरि गेलहुॅं अपन अखनो हम अपन दोस्त सब साथे कोनो बातचीत कमे समे रखै छी आओर हुनका सब साथे आब झगड़ा नहि करै छी आब ओहि दिनसँ हम छोड़ि देलियै झगड़ा केनाइ आब अपन रहै छी अलगसँ लेकिन रहै छी सब के संगे लेकिन झगड़ा नहि करै छी ई सब झगड़ा सबसँ आब हम दूर रहै छी तऽ आब हम नीक जेनाकेँ सुधरि गेलहुॅं आब नहि हम झगड़ा झांटी करै छी